पौधा होता है सिउस उसको हम लोग रोपके रोपते हैं किन कर रोपने के बाद कहीं भी चल जाते हैं पड़ोसी को कह कर जाते हैं पड़ोसी ध्यान देती है कभी कभी नहीं देती है अपना घर पर रह जाती है उप हम जाने तो फिर बाद में पता चलता है तो फिर कहता पड़ोसी को बोले जाते हैं कि से थोड़ा पेड़ को साधन देखने के लिए पानी डाल देने के लिए फिर बहुत पेड़ रहता है कि लग जाती है बहुत पेड़ होता है कि नहीं लगता है वही के बाद उसको फिर भी जाते हैं तो मिट्टीयाँ थोड़ा डाल कर पानी और पटा देते हैं तो बहुत पेड़ लग जाता भी है कीचड़ पनकी देती है वह फिर बहुत पेर को रोपने फिर रोप सकते हैं लाकर जे पेड़ नहीं होता है उसको भी लाकर रोप सकते हैं फिर भी उसको पोशा जाता है पो फूल भी बहुत तर के होता है सब्ज़ी साग के भी खेती बहुत तर के होता है उसको जितना यूज़ करेंगे उतना यूज़ होगा इसके बाद जितना उसको हम सम्हालेंगे उतना हो सकता है सुखा पेर के भी पानी और पटा कर डाल कर पानी तो हो जाता है पड़ोसी को भी कह सकते हैं तो कर देती है कोनो अपना काम में लग जाता है तो भूल जाती भी है उनका पेड़ भी रोपा जाता है उसको रोपे सुखा सूख जाता है तो फिर पानी डाल कर उसको मिट्टीया डाल कर फिर पानी पटा सकते हैं सक पटा देते हैं और फूल फिर भी दोसर लाकर रोप भी रोपते हैं और उसको सुखाल पेड़ भी हो जाता है हरा पानी देने के बाद